नमस्ते मिल जाएगी किस क्लास के बच्चे के किताब लेनी है क्या करना है कहाँ पढ़ा रहे हैं कितने बच्चे हैं आपके कितनी किताब चाहिए दोनों तीन क्लास के हैं कि चार क्लास में भी हैं एक तीन के एक चार के हैं किताबें कई तरीके की हैं कौन कौन सी किताबें आपको चाहिए किताबें तो सारी अच्छी होती हैं आप बच्चे को तीन क्लास के अलग किताबें होती हैं चार क्लास के अलग किताबे होती हैं तो डिस्काउंट देखिए अभी किताबों नहीं मिल पाएगा ना किताबों पर डिस्काउंट मिलेगा वो तो बाद की बात है वो तो मै देखूँगा पहले आप किताबें बताइए इन किताबों में तीन क्लास की बच्चे की मैथ की देनी है कि इस इंग्लिश की देनी है कि गाइड की देनी है अच्छा और चार क्लास की सभी किताबें चार क्लास की भी देनी हैं कॉपी ऑपी नहीं चाहिए आपको कॉपी भी चाहिए कॉपी में पेज़ मा मालूम पड़ा कि कितने पेज की कॉपी चाहिए पतली कॉपी चाहिए कि बड़ी कॉपी चाहिए मोटी कॉपी चाहिए एक सौ पाँच पेज की मोटी कॉपी चाहिए सभी मोटी कॉपी फिर वो तीन क्लास वाले की बच्चे की भी और चार क्लास वाले बच्चे के लिए भी अच्छा ओ हो किताबें मैं सारी निकाल दूँगा लेकिन पैसा ज्यादा लगेगा आपका अरे दे तो देंगे लेकिन देखिए हम लोग को हम लोग को आगे से डिस्काउंट आता नहीं है तो हम आगे से डिस्काउंट कर नहीं पाएँगे कारण ये है कि हम लोग को जितना मिलता है उतना ही हम आप बाँट पाएँगे ना आगे डिस्काउंट मिलता नहीं हम लोग को हम फिलहाल किताब अभी देखते हैं निकालते हैं कोशिश करते हैं देखते है कितने किताबे हुई मतलब पैसा ऐसा गं ऐसा नी नहीं पैसा आप ले कर ना आए हों और हमसे कह रहे हों कि किताबें निकाल दो अच्छा अच्छा मैथ की जगह मैथ की किताबें हिंदी की किताबें इंग्लिश की किताबें और भी सभी किताबों में एक जी के की किताब आती है जी के जेनरल नॉलेज की उसकों भी देनी है कि वो है आपके पास तीन किताबें रखी हैं उसको भी देना है अच्छा सभी किताबों को देना है ठीक है मैं सभी किताबों का अरेजेमेंट करता हूँ ये ये बताइए कॉपी में दफ्ती वाली कॉपी देनी है कि बिना दफ्ती वाली कॉपी देनी है कॉपी में कई तरह की कॉपी हैं दफ्ती वाली कॉपी चाहिए आपको तो ठीक है मैं निकालता हूँ उसको देखता हूँ